भोपाल में वैसे तो कई सारी जगह घूमने की हैं भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है भोपाल में बड़ा तलाव है जहाँ पर बी आई पी रोड है वही घूमने की बहुत अच्छी जगह है छोटा तालाब भी है जहाँ पर सोसाइट प्वाइंट है वहाँ पर भी घूमने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ भोपाल में बिरला मंदिर है जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं भोपाल में महालक्ष्मी मंदिर है और बहुत सारे संग्रहालय जैसे मानव संग्रहालय हिन्दी संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय और भोपाल में मनुवा वन टेकरी है जहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने आते हें यह बहुत प्रसिद्ध है डी वी मॉल है पीपुल्स मॉल है आदि कई जगह हैं जो बहुत अच्छी हैं और मुझे खाली समय में वहाँ जाना अच्छा लगता है हमारे कॉलेज के पीछे छोटा तालाब के पास भी मुझे घूमने जाना बहुत पसंद है मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर वहीं समय बिताती हूँ